नै जोंहा गोदोहाय गैथारामोन हाय न'आवनो आयु बिफा लेबार मावग्रा बिमायाबो बिदिनो हाजिरा मुजिरा मावलाबायसै दाना गैया इस्कुलखौथ' आरो मा रायलायबावनो इस्कुलाथ' गोदोना बिमा फिफा खामानि मावनो ना इस्कुलाव थांनो सो होनसै दाना बिमा बिफाया आरो दाब्रायलाबायसै रायनोसै इस्कुल फरायनाङा गैया होनना बुंसै दाना ओमबा जों मा खालायबावनो ओंखामबोथ' मोनजाखाया नालाय गोदोना ओंखामाबो सानफा सेरफा सानसेयाव बोथिसेखौनो मोनजाहां मोनजायाहां आरो ओंखाम रसा नांबावोसोमोन ओंखाम रसा नांबा मा ओंख्रि होनना सोंबा मानसिफ्रा ओंखाम मोनजायाबाबो ओंखिखौ सोंसै नालाय ओंख्रिआ बानलु बाथोन बिदि होनसै दाना ओंख्रिआ बानलु बाथोन मा ओंख्रि मोनजाखो होनबा बानलु बाथोन जादों होनसै ओंखाम मोनजायाबाबो मा खालायनो गोदोनि गोयैआथ' नों ओरैबायदि गोयैखा बे थांनाय फैनायखौथ' बाद दोन बबाव थांनो बबाव फैनो आथोना सारेनानि चकलेरखौनो मोनजानो थाङा गोदोनि दिनाव आर बे ओरै थांनाय ओरै फैनाय फैसा बिदिखौ नुहांबो नुवामोन आर गैया बिदिनो मालायनाव थालाबायनाय देरलाबायनाय जाबाय मावलाबायबाय दासिमावबो बेनो बे जानाय बे खिनाय मावनाय मा खालायनो मा मानो बिदिनो मावलाबायबाय जि जोम दालाबाय फानबाय मा मा खालायनांगौ मावसै जाबाय मावबाय आरलाय मा जाबावनो बेनोसै हाबा जाखांबाबो बेनो न'आवबाबो बेनो मावबाय था दाबाय था दाबाय फानबाय आर मा खालायबावनो बिदिनो सोंलायबाय दालायबाय आर मावबाय बिजोंनो जाबाय बिजोंनो मावबाय ओजों थांलाय ओजों फैलाय बे फानबाय जाबाय आर दा मा खालायनो हाबा जाखांबाय हाबा जाबाय हौवाखौबो हालुवा बोरायखौ मोनबाय आर दा मा खालाय फिसाखौबो फोरोंबाय सासे बिजोंनो खुनुरुखुम दानाय दालाय लुलाय फानलाय बिजोंनो थेर थेर जानाय लोंलाय माखासे जाबाय माखासे फानबाय बिदिनो एसे एनै खस्थ' मावनाय जानाय मा मा खालायनांगौ मा मा खालानायङा गोसोफ्राव फैला बायबाय जाला मा मावबावनो हाजिरा मुजिरा मावलाबायबाय थांलाय फैलाय दानि जुगनि हाजिरा खरसआबो बारा संख्रि बानलु दामाबो बारा जालांबाय मा जाबावनो गोदो आथोना सारेनानि संख्रि मोनजायोमोन दा मोनजाला दा संख्रियानो नोङो फन्द्र थाखा बिस थाखानि बायना जानांगौआ थामसाल' नङा आरो खस्थ' दाना देन सानसे मावनायावनो फासश' सयश' फैबावो गोदोना बिदि फैबावासोमोन इसे गैला बे ट्रिस थाखाखौनो सानसे मावनानैसो ट्रिस थाखा मोनगोन दानियाथ' दसे आदा बेला मावैबाथाय दुयश' फैबावबाय दाना आरो बिखौ मावनो बाबावो दाना गोदोनिया आर नागिरनानै मावबाबो गैबावया थाखा फैसा बिनाय बबे माबायाव मा जागोन मिनथिनो रोंला बबाव थांगोन बबाव फैगोन बेफोर थाखाखौनो माबाव नागिरना बबाव मोननो फिसा फिसौनो माखौ हरनो खामला हुजिरा मावनानै जानायाव